हरिओम तव्हां राजीता स्वीट नमकीन सां पिया ॻाल्हायो तव्हांजो नालो छा आहे मां ज्योति थारवानी थी ॻाल्हायां मां तव्हांजी ग्राहक आहियां ॾाढे टाइम सां तव्हांजी इतां मां केक हीअ वठंदी आहियां पर तव्हांजो नालो केरु आहे तव्हां तव्हां ओनर आयो न दुकान जा मालिक आहियो न अच्छा अच्छा न एक्चुअली में छा आहे न ॿ टे ॾींहं पहिरीं ॿ ॾींहं पहिरीं आहे न मुंहिंजो छोकिरो आयो तव्हांजी दुकान ते हा त उन न डोनट ईअं वरिता हुअई ऐं डोनट केक वेक वरिताईं असांखे एक्चुअली छा ॿाहिरि वञिणो हो जयपुर ते वियासी त असांजे कंहिंजी पार्टी हुई त डोनट तव्हांजी हिननि जो नालो ॾाढो ॿुधो आहे त चईमास हुता ई वठी आयो त डोनट सॼा ख़राब निकिता आहिनि हा ऐं ॿियो बांस बि अचे अंदरा कचो ईअं थोरी ग्राहक खे कंहिंखे शइ थमाइबी आहे मां छोकिरे आ न मां तव्हांजी एड्रेस ॾिनी आहे उनखे फ़ोन नंबर ॾिनो मुंहिंजो छोकिरो कूड़ थोरी ॻाल्हाईंदो न त पर अञा ईअं ईअं कीअं भाई तव्हां न शइ ॾियो था त हाणे मूंखे ॿुधायो मां उनखे छा कया तव्हां असांखे छा कंदा इन बारे हा उहो त तव्हांजो नालो आहे तॾहिं त सभु कोई ईंदा आहिनि पर तव्हां शइ ईअं ॾींदा की केर कीअं ईंदो तव्हां वटि अच्छा त मां तव्हां मुंहिंजो पर हू तव्हां छा हू वापिसि मोकिलियाव तव्हां वटि डोनट ईअं अच्छा पर ॿ ॾींहं पहिरीं जो सामान आहे त तव्हां एक्सैप्ट कंदा तव्हां उनजो अच्छा ठीकु आहे हा हूअ त असां ॿ असां त अञा खणी वियासी जयपुर मुंहिंजे पार्टी हुई मुंहिंजी साहेड़ी जे हिते त असां त हिते पंहिंजे हितां वरिती वरी ॿ कलाक असां घर रखियोस वरी उन खां पोइ टे कलाक रस्ते में पर डोनट न ख़राब थींदा ई कोन्हनि न डोनट त ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे मोकिलिंदमि मुंहिंजे छोकिरे खे मोकिलियो मां उनखे तव्हांजो नंबर बि ॾिन सां ऐं ॾिसजो पंहिंजी शइ पोइ मूंखे तव्हां उनखे मटाए करे कुझु बि ॾेई छॾिजो या त पैसा ॾियो त पैसा ठीकु आहे न त हा तव्हांजी पॉलिसी आहे तव्हां पैसा रिटर्न कंदा आयो या शइ जे बदिला शइ ॾींदा अच्छा न तव्हां सुभाणे चओ न की शइ जे बदिला शइ वरी बहस कयो पाण में

हरिओम